ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी कमियूं इन तरीक़े सां आहिनि उतां जी सेवाउनि में जीअं साफ़ु सफ़ाई घटि हूंदी आहे गंदगी ज़्यादा हूंदी आहे और घर जो गंद ॿाहिरि फ़िटी गंदगी कंदा आहिनि या स्वास्थ्य संबंधी उते इस्पतालनि जी सुठी सुविधा न आहे या अपराध उते अपराध जी हो ज़्यादा हो रहंदी आहे और उहा शांती घटि रहंदी आहे अशांती ज़्यादा रहंदी आहे राजनीतिक कुझु शयूं अहिड़ियूं आहिनि जंहिंसां ग्रामीण क्षेत्र में अपराध थींदा आहिनि झगड़ा थींदा आहिनि